मां सिंधी आहियां असांजा जेके वॾा सिंधी हुया बुर्ज़ुग हुए अहिड़ियूं चवणियूं चई विया इन कंहिंखे असांखे अॼु दिल सां तियूं लॻनि ऐं दिलि सां छा सची बियूं त लॻनि जीअं त बुख में बसर बि मिठा पंहिंजो घरु गुरूअ जो दर सियांणो कांउ बिटंगो फ़ासे लंगे लाथी लोई थो क्या करेगा कोई लबे लूंणक बि न बाबू बंदूक हलाए कूए लधी सोपारी चए आऊं बि पसाड़ी वंडे विराय सुखु पाए अन त ईमान न त माण्हू बेईमान फुड़ीअ फुड़ीअत ला ए चवड़ियूं अॼु हेॾियूं दिलि सां तियूं लॻनि जो असांखे पल पल हुननि जी यादि थी अचे ऐं असां जंहिंमहिल सिंधी गुसे में हूंदा आहिनि त पंहिंजे औलाद खे गुसे में उहे उहे अख़र चवंदा आहियूं हीअं त बुॾी मर ॿेड़ी शाल तरई तपाए मारियो अथई इहे अख़र चई करे असां दिलि जो प्यार अंदर मां कढंदा आहियूं पर असांखे फ़ख़ुरु आहे असां सिंधी आहियूं ऐं असां सिंधी आहियूं हिन में असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे असांखे पंहिंजो गर्व महिसूसु थींदो आहे